पढ़ण जे बारे में मूंखे ॾाढो आनंद ईंदो आहे मां लाइब्रेरी में वेंदी आहियां या ऐं अलॻि अलॻि स्कूलनि में वेंदी आहियां ऐं उता किताब अलॻि वठी करे पंहिंजे नाले सां लिखाराइ करे ऐं मां पंहिंजे नाले सां वठी ईंदी आहियां स्कूल मां वञी करे सुबुह उथी करे जीअं ई मां निंड मां उथंदी आहियां पहिरीं पहिरीं मां उथी करे चांहिं पी करे अख़बार खणी करे पढ़ंदी आहियां जंहिंमां मूंखे ॾाढो ज्ञान मिलंदो आहे मुंहिंजा ॿार बि घणेई दफ़ा मूंखा कंहिं किस्मु जो सुवाल पुछंदा आहिनि त उन खे फटाफटु जवाबु ॾींदी आहियां मुंहिंजा ॿार ईअं ॾाढो वाइरा थी वेंदा आहिनि मम्मी इन सुवाल जो जवाबु तू कीअं पई ॾिए मूंखे मूंखे जॾहिं मुंहिंजा ॿार मुंहिंजी तारीफ़ कंदा आहिनि त मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां इनजे लाइ कीअं बि करे ट टाइम कढण पसंदि कंदी आहियां छो उन खां ॾाढो ज्ञान वधंदो आहे किताब पढ़ण सां की किताब पढ़ण सां मुंहिंजी स्पीड बि वधंदी आहे कमु करण पढ़ण जी तकिड़ो मां ॻाल्हाए सघंदी आहियां उनजे आधार ते किताब पढ़ण खां पोइ मूंखे किथे बि को सुवाल जवाबु कोई ॾेयण में का दिक़तु कोन्ह ईंदी आहे छो त मां पहिरीं उन्हनि जो जवाबु मां किताबनि मां पढ़े छॾंदी आहियां किथे बि मूंखे वञा मूंखे रिकाड चई महिसूसु कोन्ह थींदी आहे